हा मां पुणे डिठो आहे ऐं पुणे ॾाढो ई दिलचस्प शहरु आहे छाकाणि त सभु चवंदा हुआ की की पुणे त ॾाढो ई सुठो शहरु आहे ॾाढा ही जॻहियूं आहिनि हुते घुमण जे लाइ तॾहिं मूंखे न ॾाढो शौक़ु थियो की मां पुणे डिठा मां पुणे डिठां हिन करे मां पुणे डिठो मां वई मां फ्लाइट सां वई हुअमि हुते मां पंहिंजे फैमिलीअ सां साण वई हुयमि माउ सां भाउ सां

मज़ो ई अची वियो ऐं मां हुते पुणे सां अॻिते मां वई हुअमि त हुते ना माहाबलेश्वर आहे लोनावला आहे अलॻि अलॻि

प्रैशर हुओ की मूंखे ना हिकु सुठी जॻहि घुमणी हुई ऐं मा पुणे वियमि त मां मुंहिंजो सारो मुंहिंजो सॼो टैंशन ख़तम थीयो हुते वञण सां माहाबलेश्वर में हेॾी सुठियूं सुठियूं पॉइंटस आहिनि

ॾाढी सारी सॼी टैंशन ही ख़तम थी वेंदी आ्हे असांजी लोनावला लोनावला में हेॾा सुठा सुठा पाहाड़ आहिनि अलॻि अलॻि झरना झरना आहिनि

पुणे ॾाढो सुठो लॻो सभिनी खे वञण खपे हुते ऐं पंहिंजो पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर करणु खपे